جی میم بتائیے جی جی بتائیے جی بتائیے آپ کو کتنا جی جی بتائیے کہ کیا کے جی آپ کو چاہیے میٹ کتنا کلو آپ کو ویسے ٹو ہنڈریڈ میں چل رہا ہے آپ کو کتنے میں چاہیے آپ کو کیا کلو چاہیے مطلب آپ کو کتنے کلو چاہیے میٹ یہ بتائیے آپ مجھے پچاس کلو دس کلو چاہیے آپ کو اچھا ٹھیک ہے تو ٹو ہینڈریڈ میں میم چل رہا ہے اِس ٹائم کم چکن چل رہا ہے پانچ سے جی اوکے میم ٹھیک ہے میں چکن آپ کو کر دوں گی لیکن آپ کا یہ جو آڈر ہے وہ آپ کو کب چاہیے کس دِن چاہیے ہوگا کس ٹائم چاہیے ہوگا مطلب آپ مجھے فکس ٹائمنگ بتا دیجیے تو میں آپ کو اُس ٹائمنگ میں مطلب آپ کو بتاؤں گی نا کیوں کہ اُس ٹائم ہو سکتا ہے کہ میرے ورکر نہ ہوں شاپ پہ ڈلیوری آپ کا صحیح سے نہ ہو پائے تو آپ مجھے فکس ٹائم بتا دیجیے میں آپ کو اُس دِن کی ڈیٹ بتا دوں گی میم سنڈے کو تو سترہ تاریخ ہے میم شاپ میری کلوز ہوتی ہے بند ہوتا ہے اُس ٹائم تو آپ کو مشکل ہے نا پھر آپ ایک دِن پہلے لے لو میم سٹرڈے کو لے لیجیے گا ٹھیک ہے میم میں سٹرڈے کو آپ کو بھجوا دوں گی کتنا مطلب آپ کو کتنے میں چاہیے میم ٹو فائیو ہینڈرڈ کا ہے اگر آپ بہت وہ ہے تو چلیے میں آپ کو فور ہینڈریڈ کا دے دوں گی ٹھیک ہے فور ہینڈریڈ میں ڈن جی جی سٹرڈے کو ویسے آپ کو جو ایک سٹرڈے کو آپ کی شام کی آپ شام کو پارٹی ہے یا دِن میں ہے نا جی تو آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس ہو یا پھر اپنے گھر سے کسی ورک کو میرے شاپ پہ بھیج دیجیے گا تو میں آپ کو وہاں پہ جو ہے بتا دوں گی ٹھیک ہے کیوں کہ وہاں پہ کسی کو آپ کو بھیجنا پڑے گا نا میم کیوں کہ وہ آپ کے گھر پہ لے کر آئے گا نا اِس لیے اور وہ جو آپ کے جو ورک ہے آپ مجھے میرے نمبر پہ کانٹکٹ کر لیجیے گا اِسی نمبر پہ مجھے بات کریے گا تو میں آپ کو آپ کے گھر پہ بھجوا دوں گی ٹھیک ہے آپ مجھے اپنے گھر کا جو لوکیشن آپ چاہیں میم تو آپ مجھے واٹس اپ پہ سینڈ کردیجیے گا تو میں اُس لوکیشن پہ ہی آپ کو بھیج دوں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی ورکر ایسا نہیں ہے جو لا سکے سامان مطلب جا کے باہر سے تو آپ کو اگر کوئی دقت ہے کوئی پرابلمس ہو تو آپ مجھے لنک کر دیجیے ٹھیک ہے اوکے میم اوکے میم تھینک یو